हैलो हैलो हैलो अहाँके नाम की भेल

घर कतऽ भेल अहाँके ज़िला अच्छा अहाँ जे छै एतय बलहामे रहै छियै तऽ अहाँ एतय कीसभ करै छियै क़ोन क़ोन चीजके खेती बारीसभ करै छियै अहाँ फसल लगबैक दौरान अहाँकेॅं कोनो चीज़के समस्यो आबैया कोनो तरहके समस्या जेनाकि खादके कमी से भी फसल जे छै बर्बाद भए जाइ छै एहि तरहके समस्या अच्छा अच्छा अहाँकेॅं जे छै अहाँकेॅं जे छै ई बाढिके समस्यासॅं जे छै केना सामना करै छियै एकर जे छै बाढिके केना सामना करै छियै अगर एक़रा रोकय के लिये मतलब किछु उपाय करै छियै की नहि फसलके बचाबै के लिये अच्छा तऽ एहि तरहसे अहाँ खेती करै छियै हँ तऽ खेती करयके दौरान जे छै अहाँकेॅं आओर कोनो तरहके समस्या अबैया अच्छा अच्छा अच्छा याद रहय एकर बाद फसल जब बड़ा होइय तऽ ओकरा केना की करै छियै आगूँ काटै छियै

फेर अहाँ जे छै ओकरा जे छै से मिल पर लए जाके जे छै से चावल बनाबै छियै आओर फेर ओकरा ओहिके बाद आगूँ अच्छा अहाँ बेचबौ अर करै छियै चावल वावल अच्छा अहाँ कतय बीघा खेती करै छियै अच्छा ठीक छै अहाँ जे छै से बढ़िऑं तरहसे खेती करूँ ठीक छै तब राखै छी